फाटल्या कांय वर्सान नाचांत खूब बदल जाल्लो आसा आदल्या तेंपा वयले नाच सुंदर आशिल्ले तें नाच खरेच नाच अशें दिसताले पुणून आता जे करतात जे टिवीचेर प्रोग्राम दाखयतात तें जे जे नाच दाखयतात तें नाच कमी आनी व्यायाम असो दिसता

फेशीयलॅ एक्प्रेशनाची तांची भर आसना जाता तितलें आंग मोडून एक्ससायज केल्ल्या बशीन तें दिसता जे पळोवपाक मात्तूय बरें दिसना